प्रणाम पंडी जी प्रणाम पंडी जी हमरा घरमे जे छै से कलङ्क सब होइ छै ई मतलब कलङ्क होइ छै हमरा घरमे उपत्ति नहि होइ छै तऽ ई सब केना होयतै कनि हमरा उपाय बताउ अच्छा तकर बाद जे छै भऽ जेतै ने ठीक पंडी जी हँ तकर बाद जे छै हम आओर आगे कएकि तऽ हमरा पास दुश्मनो सब लागल छथि हम कतबो कमाइ छी तऽ हमरा जे छै कलङ्क नहि होइए तऽ हम बहुते दूरसँ आएल छी तहि दुआरे हम अहाँ लग एलहुँ ताकि हम अहाँके पूरा कष्ट दूर कऽ सकैत छी अहाँ

हँ हँ तहि दुआरे हम अहाँ जे छै अहाँ लग करैत उपाय सब किछु बता दिअ की सब लगतै ओहिमे की पूजा पाठ लगतै ओहिमे कीसब केना होयतै सारा किछु हमरा बता दिअ हूँ तऽ हम अइ दुआरे चाहैत छी कि ताकि हमरा पूरा शांति क्लोज भऽ जाए घरमे कोइ शांति नहि हुए हूँ तऽ एहिके लेल जे छै हम अहाँ लऽ बहुते कष्टसँ आएल छी बहुतेक दूरसँ आएल छी तऽ ई पूजा जे घरमे कराएल जेतै या मन्दिरमे अच्छा छै जे तऽ हमर घरमे अगर कऽ सकैत छी तऽ कोइ दिक्कत नहि छै तऽ सारे पूजा पाठके समान अइ तहि दुआरे जे छै हम अहाँ लऽ बहुतेक दूरसँ आएल छी तऽ हमरा जे छै जे जेनाकि पूजा पाठ जे छै अहाँक राखैत छी ताकि हमर कलङ्क शांति जे छै हमरा दूर भऽ जाएत ई दश से पंद्रह दिनमे हूँ हूँ तऽ आओर सबके पंडीजी आओर कहियो तक तऽ आओर पंडीजी जे छै हमरा दूर दूरके ठीक छै तऽ हम अबैत छी अहाँ लग पंडी जी